हेलो हाँ जी सर प्रणाम

जी सर जी सर बोलिए

हाँ सर बोलिए ना सर आपको जी जी जी सर जी सर करते हैं बढ़िया से ही कर रहे हैं लेकिन अभी जो है कुछ दिनों से देख रहे हैं कि बच्चे लोग बहुत ही कम आ रहे हैं सर क्या बात है सर जी जी सर

जी जी तब हाँ सर सर पूछे थे हम सर तो वो लोग बताए थे हमको कि ये कुछ अभी बीमारी चल रहा है ना सर थोड़ा वह वही टाइफाइड वगैरह हो गया था उन लोगों को तो इसलिए जो है थोड़ा हमने सोचकर मतलब देखे तो तो समझा रहे हैं उनको हम मतलब आने की पूरी कोशिश करेगा वो लोग सर हम उनके कुछ गार्जियन लोगों से भी हम बात किए थे सर तो वो बताए थे कि जो कुछ बीमार उमार पड़ गए थे इसलिए हम उनको बुलाए हैं आएँगे थोड़ा मेंटेन में रखेंगे सर और सब जी सर करेंगे पूरा अच्छे से ध्यान रखेंगे सर हम और आपको फोन किए अच्छा ला अच्छा लगा सर अच्छा बात है सर और गार्जियन लोग से भी हम पूछेंगे सर अच्छा बात है हम तो सर पूरा कोशिश कर रहे हैं बच्चे लोग नहीं चाह रहे हैं अब क्या करें आप आप ही

जी जी जाएँगे सर

जी जी सर जाएँगे ज़रूर जाएँगे हाँ हम भी जानते हैं सर कि इस्कूल का नाम खराब होता है सर

बहुत मेंटेनेन करना पड़ता है ध्यान करना पड़ता है अब जी

जी जी जी सर ज़रूर

जी जी जी ठीक है सर ठीक

जी जी सर जी सर पूरी मेहनत पूरी कोशिश करेंगे सर बहुत अच्छे से करे